ہیلو السلام علیکم سر میں ٹریول آفس سے بات کرنی ہے ٹریول آفس آفس سے فون ملایا ہے آپ کیا آپ وہیں سے بول رہے ہیں سر مجھے کانپور جانا ہیں اور پندرہ اگست دو ہزار چوبیس میں تو سر دس بندے ہیں جی جی سر سہولت کس چیز میں رہے گی

سر مجھے آپ بتا دیں سہولت مجھے کس چیز میں رہے گی

سر پیسے تو بہت زیادہ ہیں آپ کچھ کم کرا دو تاکہ ہمیں بھی سہولت ہو جائے ہوں جی جی جی سر دس ہزار تو زیادہ لگ رہے ہیں کیونکہ اتنی تو ہماری تنخواہ بھی نہیں ہے اگر ہم دس ہزار آپ کو ہی دے دیں گے تو پھر ہمیں تو پورا مہینے کا خرچہ بھی چلانا ہے نا اس لیے سب چیز سوچ سمجھ کے کرنا ہے نا جی جی جی ٹھیک ہے سر میں آپ کے اوکے سر میں آپ کے آپھس آ جاؤں گا اور وہیں بات کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک